इस क्षेत्र में लोग ज़्यादातर तो एयरटेल यूज करते हैं हाँ एयटेल यूज करते हैं बहुत सारे जियो भी यूज़ करते हैं यहाँ पे तो कोई लॉकल तो है नहीं टेलिफोन और इंटरनेट सेवाएँ रही हैं लेकिन हाँ यहाँ पे ये चल रही है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा एयटेल एयटेल जा रही है हाँ एयटेल जा रही है और जियो भी चलती है ऐसी बात नहीं है लेकिन ज़्यादातर नेटवर्क का ही यहाँ पे सेस्टम है

एयटेल का जो सुविधायें है गाँव में रहते हुए भी अच्छी सेवाएँ हैं उनकी नेटवर्क पकड़ता है उनकी नेट इंटरनेट सिस्टम भी अच्छा है और जियो भी अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा जो पर्सेंटेज कहा जाए वो क्या कहते है इसका ही है एयरटेल का ही है जो आदमियों के लिए अच्छे है नेटवर्क इंटरनेट पैकेज में भी अच्छे दिया जाता है तो और फास्टेस फास्टेस नेटर्वक जो भी जो है फास्टेज़ नेटवर्क जो हो वो एयटेल ही है जो भी है लेकिन आप नेटवर्क में एयटेल ही अच्छा है और हम इधर कोई स्थानीय नेटवर्क नहीं है यहाँ पे ई चलती है के जियो चलता है एयटेल चलते है वोड़ाफोन चलते है मिला जुलाकर के सारी कंपनियाँ चलती है लेकिन एयटेज़ जो है वो द बेस्ट भी है और अच्छा भी है जो चल रहा है जो इंटरनेट सेवाएँ भी प्रदान करती है फास्ट भी है जी तो कहा जाता है कह सकते हैं आप लोग की जी यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जो है वो चलती है एयरटेल ही चलता है हाँ एयटेल का ही सिम सबसे ज़्यादा चलती है जी